हेलौ ए नोङो सालबारिनि ना ए औ ओमफ्राय बे सालबारि लामा खाथियावजे दखान मोनसे फिसा दङ बे बाजाराव मा मा मैगं मोनो औ ओमफ्राय ओरैनो गामिनिफ्राय लाबोनाय गोथां मैगं मोनोना मोना मोनजोबो ना औ ओमफ्राय बेजों ओमफ्राय बेजों लोगोसे माबा ना बेदरफोर मोनफायोना मोनफाया लकेल ए लकेल नाफोरखौबो मोनो ना बिदिबा नों मालाबा नोंसिनि माबा बे सालबारि बाजाराव थांनानै मैगं गोथां आरो मा होनो बे लकेल सारनानै मोननाय ना बेफोरखौहाय नायहैनां लायनांगोनहाय औ लायनानै ए बिस्तिबार बुदबारावल' ना सानफ्रामबो जायो औ औ ए बिदिसोना बिदिबा जोङो लायबाबो बेलासियावसो थांनांगोनना होमबासो मोनगोन औ औ औ औ औ बिदिना दे होनबालाय आङो मालाबा थांनाय जायोबानो नोंनावबो खबर लागोन दे माने आंथ' बिथिं मा फानो मोन्थिया नालाय नोंनाव सोंहरनानैहाय थांगोन आङो नोंसिनि सालबारि बाजारावहाय औ दे होम्बा दोथ'लायसैना मालाबा रायलायफिननोसै औ दे